मिगी बैसे घूमनां इन्नां पसंद नी ऐ में अपनें पढ़ाई पर ध्यान दिन्नी होन्नी पर एह् ऐ कि में कोई कम्म बी नी करदी होंदी बस मेरी कोई प्रफैशनल लाइफ है नी ऐ ते बाकी रेही गल्ल में कुदै अपनी स्हेलियैं स्हूलियैं कन्नैं ट्रैक उप्पर चली गेई बाकी होर कोई फैमली कन्नै चली गेई नेंई तां अस फिलहाल इयां पढ़्नें पुढ़नें गी ओह् करनें होनें स्हेलियैं स्हूलियैं कन्नैं बगैरा कुदै जन्नें रैह्नें होनें बस एह् ही ऐ और एह् ऐ क् बैष्णों माता बैष्णों माता पसंद बड़ी ऐ जे इक बारी बैष्णों माता चली जाओ ते आनें गी मन ऐनी करदा पर अस सिर्फ अपनीं स्हेलियैं स्हूलियैं कन्नैं जन्नें होनें बाकी साढ़ी प्रोफैशनल लाईफ एही ऐ बस पढ़नां और साढ़ी पढ़ाई करनें होनें होर अस कोई कम्म के करनें नी होन्ने जेह्ड़े स्हानू घरै दे दस्सन और जेह्ड़ी बैष्णों माता असैं सुनें दा कि बड़ी शैल ऐ और पिकनिक बी गेई ही इक बारी साढ़ी बैष्णों माता पिकनिक लेइयै गे हे और अस अपनी स्हेलियैं कन्नैं गै जन्ने होन्ने बैष्णों माता और बाकी जेह्ड़ी साढ़ी बैष्णों माता ऐ उत्थें जानां बड़ा पसंद ऐ होर बाकी साढ़ी प्रफैशनल लाईफ होर कक्ख बी नी ऐ